अइसा है कि हम अपना अपन अपना अपना अपना शुभ नाम बताइएगा अहाँके जे जे शिकायत छै से शिकायतके वजहसँ सभसँ पहिले तऽ अहाँके थानामे आबै पड़तै आओर ई जे जी जी तऽ अइसन हइ कि ओ एक सओ बारह अहाँके नहि सुनल छथि नहि तऽ अहाँ ई करि सकै छी कि उपर अहाँके ओहिसँ जे उपरके जे अधिकारी छथि एक सओ बारहके हुनका पास अहाँ कॉल करि सकै छिए आओर वइसे कानून बेबस्था अहाँके क्षेत्रमे केहन छै अच्छा तब एहि सन्दर्भमे अहाँ ई करि सकै अहाँ जब भी एहन किछु होइ तऽ अहाँ ओकर एविडेन्स लेलू ओकर एविडेन्सके मतलब ई छै कि जेनाकि कोनो अगर रुपैआ माँगि रहल छौ अहाँके ओहि टाइममे वहाँ जाकरके आओर ओकर फोटो खीँचि लू ओकर वीडिओ वीडिओके रिकॉर्डिङ्ग कर लू आओर ई सबके ने आगे अहाँ अगर देबै तऽ ओ मतलब जे भी अधिकारी छथि हुनकापर कारवाही हेतै चूँकि सब जानैत छथि कि बिना सबूतके तऽ किछु होइ नहि छै ओ जी निश्चित जी निश्चित निश्चित तौरपर भूल तऽ होइ छै ही लेकिन यहाँपर जे निचला निचला स्तरके जे भी मतलब अधिकारी छथि हुनका सबके ज्यादा एहिमे ई छै हिनकर सबके ज्यादा भागीदारी रहै छै एहिसबमे हुनकर ज्यादा उपयोगी कि हुनकर जाके सब सुनश्चित करैके कि कानून बेबस्थाके की हालचाल जइसेकि अहाँ पता ही होएत कि हर गाममे अहाँके ई चौकीदारके मतलब बहाली कएल गेल छै ग्राम स्तरपर वार्ड स्तरपर नहि तऽ जे जबकि देखल जाइ तऽ यहाँके चौकीदार अहाँके स्वतन्त्र रहै छथि ओसब ओसब अहाँके होमगार्डके छथि ओसब बिहार पुलिसके छथि भी नहि हुनका अपना अलग स्वतन्त्र रूपसँ हुनका सबके काम करैके छै ई सब हइ जे ठीक छै से सब अहाँ अपन जे कम्प्लेन छै से अहाँ कम्प्लेन अपन लिखादू आओर कम्प्लेनके उपर कारवाइ आगे कएल जेतै आओर ई जे जतेक भी छै ई सबके आओर ई सबके लऽ कऽ सबसँ पहिले तऽ अहाँ एकबार थानामे मिलू थानामे पर्सनली मिलब तऽ ओ ज्यादे मतलब ई करत चूँकि फोनपर सब बात नहि कएल जा सकै छै आओर ई भी छै तऽ सामने आके आमने सामने बात कएलासँ ज्यादा ई होइ छै तऽ अगर अहाँ थानामेसँ जे फोन करबै ने आगे ऑफिसरके तऽ ओ ई टाइममे ज्यादा सुनथिन चूँकि ओ ओ सभकिछु वहाँपर रहै छै ठीक